हाँ मेरे ज़ईले में कुछ पूजा स्थल प्रसिद्ध हैं अगर बात करें तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हम बात करें तो भोजपुर मंदिर ओमकारेश्वर भोजेश्वर ये बहुत सारे प्रसिद्ध पूजा स्थल हैं और हमारे परम्पराओं और त्यौहार ज़िले में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जिन में भाई दूज आखातीज दशहरा दिवाली होली शिवरात्रि ये त्यौहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं और हम पेह अपने योगदान की बात करें या पेहचान की बात करें तो हमारे ज़िले में अलग अलग अलग अलग जाति धर्म के भी लोग रहते हैं जो अपने त्यौहार में अलग अलग तरह से अलग अलग तरीक़े से अपना त्यौहार मनाते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों की वेशभूषा और पेहनावा भी अलग अलग होता है अगर हम बात करें तो मुसलमान में कुर्ता पजामा और सिर पर टोपी पहनना ये उनका की प्रसिद्ध वेशभूषा है और हम हिंदू की बात करें तो धोती कुर्ता पहनना शर्ट पैंट पहनना और कांधे पर गमछा रखना ये प्रसिद्ध वेशभूषा होती है और सभी धर्म के लोगों की अलग अलग वेशभूषा होती है